हमसब बात करि रहल छी वी वी आइ टी के लिए आओर वी वी आइ टी एक शिक्षण संस्थान छै पूर्णियाके आओर बहुत सुन्दर शिक्षण संस्थान छै ई वी वी आइ टी एतऽ बच्चा सबके लेल बहुत तरहसँ पढ़ाइ होइ छै बच्चा सबके इन्जिनियरिङ्गके लिए पढ़ाइ होइ छै बी सी ए के लिए पढ़ाइ होइ छै बी टेक के पढ़ाइ होइ छै बी बी ए के पढ़ाइ होइ छै आओर सङ्गे विद्याविहार रेसिडेन्शिअल इसकुलो छै जकरामे इसकुलके बारेमे पढ़ाएल जाइ छै इसकुलके बच्चा सबके ट्वेल्थ तऽ क्लासेज दै छै हॉस्टलके सुविधो भी छै विद्योविहार इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टरके सुविधा छै जे अहाँ सबके पते हैत आओर एतुका फी वगैरह सबभी बहुत ज्यादा नहि छै बाकी इसकुलसँ ओतुका लोकल लोक भी एतऽ रहि सकैए जेना ओ अच्छासँ जे लोकल छै ओ आरामसँ आबि जाइ छै आबि जाइ छै एतऽ एडमिशन कराबै लेल एतऽ इन्टरनल एक्जाम होइ छै एकटा ओकर एक्जामके क्वालिफाइ करऽ पड़ै छै ओ एक्जाम क्वालिफाइ जब कऽ लेबै तऽ आरामसँ आबिकऽ एतऽ एडमिशन करा सकै छी आओर जहाँ तक बात रहलै वी वी आइ टी के तऽ वी वी आइ टी मे अहाँके बी टेक मे जखन करबाबैलए चाहै छिए तऽ सी एस ब्रान्च मिलि जाएत या ई सी ई इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन्जीनियरिङ्ग ब्रान्च मिलि जाएत ओकर बाद फेर अहाँके बहुत तरहके अहाँक सिविल नहि आएत तऽ लेकिन अहाँके ट्रिपल ए मिलि जाएत ईसब ब्रान्च अहाँके एतऽ मिलि जाएत आओर ई पूर्णियामे ओना एकेटा नहि पूर्णियामे ओना दू तीनटा इसकुल कॉलेज छै लेकिन तैओ जे छै ई वी वी आइ टी तऽ कनि ई सबचीजसँ नीक छै बाकी हम बाकी आओर की कही सबकिछु तऽ ठीके छै